मैं एक आंगनबाड़ी टीचर हूँ पर हम लोगों को प्रतिदिन बच्चों के साथ गतिविधि गतिविधि की फोटो लेनी होती है जोकि हमें बहुत ही अच्छा लगता है हर दिन गतिविधि के तरीके अलग अलग होते हैं कभी भागी के माध्यम से तस्वीर लेनी होती है कभी कहानियों के माध्यम से कभी खेल खेल के माध्यम से और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब हम अपने केन्द्र के बच्चों के साथ किसी न किसी प्राकृतिक चित्रण का भ्रमण कर तस्वीर लेते हैं वाकई ये सभी दृश्य अपने कैमरे में लेते समय बहुत ही खुशी महसूस होती है और हमारे बच्चे भी जो आंगनबाड़ी केन्द्र के सारे बच्चे भ्रमण के लिए जाते हैं और उन्हें हम लोग जब पेड़ पौधे तरह तरह के सारे चीज़ें बाग बगीचों का चित्रण कराते हैं पूछते हैं और फोटो लेते हैं तो उन्हें भी बहुत ही खुशी महसूस होती है और खूब मस्ती के साथ वो हम लोगों के साथ भ्रमण कर अपनी फोटो लेते हैं